आंहा अनलाइनाव एल'भेरानि साबोन बिहरदोंमोन साबोनानो मोदोमनायबो गैया ओरैनो रुइगा लांजोबो माबायदि सोबोन मोनखो आङो उनावहाय आङो सिन्था खालामनानै साबोननि कल्तायाव साबोननि कल्तायाव नायबा साबोनानो एक्सपायार थांनायसो बेबायदिबा मारै अनलाइन खालामनांगौ जाखो